हाँ हम को खाना बनाने के अलावा हम को डोसा चौमीन इटैलियन खाना जैसे ये सब अच्छा लगता है इटली भी बनाते हैं चौमीन पास्ता बच्चों के टिफ़िन अलग अलग बना के देना चाहते हैं आलू के पूरी वग़ैरह हो गया हम को अच्छा लगता है और फिर हम को डोसा भी अच्छा लगता है बनाते हैं और जैसे खाने में हम को अलग अलग व्यंजन बनाने में बहुत अच्छा लगता है अगर समान है तो वो कुछ ना कुछ बनाते रहो चिल्ली हो गया पनीर हो गया पनीर चिल्ली हो गया चिला हो गया पेपर डोसा हो गया ये सब अच्छा लगता है बोल बनाना चाहिए सीखना चाहिए उससे हम को अगर हम अच्छा अच्छा बनाएंगे तभी बच्चों का मन बनेगा उनको भूख लगेगी अगर हम बोरिंग खाना बनाएंगे तो बच्चों को खाने में मन नहीं लगेगा वो नहीं खाते हैं हलवा बनाना सूजी का उपमा बनाना पोहा बनाना चूरा मटर बनाना अच्छा लगता है जो कि बच्चों को पसंद है बच्चों के पसंद के अलावा कोई चीज़ अगर उन्हें दो तो उन्हे पसंद नहीं आता है और ज़्यादा यही रहता है कि बच्चे को पसंद की ही चीज़ें बनाएँ जिससे उसको अच्छा लगता है उसके आलू का पूरी अच्छा लगता है